हमारे राज्य में इसाए हमारे देश में बीमा कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं जो जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम है वैसे सहारा था जैसे और भी ढेर सारी बीमा कंपनियाँ है वह हमें ठीक है जैसे आप पेटीएम चाहे फोनपे ये भी कहता है जीवन स्वास्थ बीमा जो है करवाने के लिए तो यह सब ठीक है लेकिन जैसे सभी का सभी बीमा कंपनियाँ पर आदमी ट्रस्ट भी नहीं करते जैसे भारत सरकार की एक बीमा कंपनियाँ भारतीय जीवन बीमा निगम तो वह सबसे अच्छी है लेकिन और भी सारी ढेर सारी कंपनियाँ है जो ढेर सारी बीमा कंपनियाँ हैं तो सब पर ट्रस्ट भी नहीं किया जाता क्योंकि पैसा ले पैसा जमा कर दीजिए पैसा जमा करने के बाद पैसा मिलता नहीं है आता नहीं है बहुत सारी प्रॉबलेम हो जाती है जे सहारा में कितने आदमी पैसा जमा किए लेकर के भाग गया बाद में जाकर के अभी रिफंड हो रहा है या नहीं हो रहा किसी के खाते में आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसी प्रकार से लेकिन बीमा कराना इंसान के लिए बहुत स बहुत लाभदायक होता है जैसे आप बीमा करने के बाद जैसे यह दुर्घटना हो गया जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी को उसको बहुत सारा फायदा मिलता है कि कोई स्वास्थ्य बीमा कराता है स्वास्थ्य बीमा कराने के बाद भी जो है इंसान को बहुत सारा फायदा होता है आप बीमार हो गए आर्थिक रूप से उस समय में आपके पास में पैसा नहीं है तो यह बीमा बीमा कंपनि आपकी बहुत सारी मदद करती है इसीलिए बीमा इंसान को हर एक इंसान को करवाना चाहिए जी जीवन के लिए अपने ज़िंदगी के लिए जैसे आपके आने वाली पीढ़ी में या कुछ भी मतलब हो चाहे जो भी हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा फायदा देती है और बाद में जाकर के बीमा कंपनी बहुत अच्छी है हम लोग की नज़र से लेकिन कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी है कि जो कि फ्रॉडगिरी करती है फ्रॉड कर लेते हैं हम लोगों के साथ में तो इसीलिए उस चीज़ से बचकर इंसान को रहना चाहिए बीमा कंपनियाँ बहुत अच्छी है बीमा कराना भी हर एक इंसान को चाहिए अपने शरीर के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए चाहे कार्ड चाहे कोई भी कोई भी चीज़ लीजिए उसके लिए बीमा ज़रूर कराइए और बीमा कराने के बाद आपको बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं इसीलिए हर एक इंसान को बीमा ज़रूर कराना चाहिए बीमा कराने से हमारे जीवन में बहुत सारा लाभ भी मिलता है जैसे आप बीमा कराए हुए आपका अचानक मृत्यु हो गया एक्सीडेंट कर गए तो उस में भी आपको बहुत सारा जो है फायदा है लेकिन होता है क्या कि आप जैसे कराए वहाँ पर जो कोई पैसा माँग देता है जब आप आपका ये देहांत हो गया मान के चलिए बीमा कराए हुए थे आपका देहांत हो गया तो वहाँ पर जो है घूसखोरी का हो जाता है तो यह सब चीज़ भी यह दलाली यह सब बंद होना चाहिए बीमा कंपनियाँ में भी दलाली करने लगता है इंसान सब तो यह सब चीज़ें बंद होना चाहिए हमारे बिहार में चाहे पूरे भारत में चूंकि कंपनियाँ प्रवाइड करती हैं बीमा उस चीज़ को इसपर ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा रूप से और बात रही बीमा बीमा कराने की तो हर एक इंसान को बीमा ज़रूर कराना चाहिए अपने लाइफ के लिए लाए क्योंकि बीमा जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है बीमा बीमा कराने से बहुत ज़्यादा हीं फायदा होता है इंसान को बीमा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अब जैसे बीमा कराए बीमा कराने के बाद आपका शरीर स्वास्थ्य खराब हुआ चाहे आपका आइकांत मतलब देहांत हो गया आप बीमा कराए हुए थे तो वह भी पैसा आपको मिल जाता है तो इसीलिए यह सब चीज़ पर भी इंसान को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बीमा कराना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कराना भी चाहिए इंसान को तो इसीलिए बीमा जो है हर एक इंसान को करवाना ही ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए आगे भविष्य के लिए आप पर आप यदी उस चीज़ का यूज नहीं कर पाइएगा तो आने वाले भविष्य में आपके बाल आपके बच्चे आपके बच्चियाँ चाहे कोई भी वह कर सकता है उस चीज़ को उस चीज़ का लाभ ले सकता है इसीलिए बीमा इन हर एक इंसान को कराना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में इसलिए बीमा सभी को कराना चाहिए बीमा एक बहुत अच्छी चीज़ है ऐसा नहीं है कि सब कंपनी ख़राब ही होती है कुछ ख़राब भी होती हैं कुछ अच्छी भी हैं तो जो ख़राब है उसके बारे में पुरा जब बीमा कराते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के ही बीमा करवाइए ऐसे मत करवाया कीजिए बीमा किसी भी कंपनी में बीमा करवाते हैं तो अच्छे से करवाइए बीमा लेकिन उसके बारे में पूरी पूरी उसकी उसकी जानकारी रहनी चाहिए आपके पास में तभी जाकर के बीमा कराया कीजिए नहीं तो नहीं कराएं ये धन्यवाद